हाँ बोलिए दीदी क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी अरे दीदी आप मेरे होस्टल पर चली आइए घर के पास हम बहुत से गाड़ी रखे हैं आपको चाहे बनारस जाना हो चाहे आपको किसी भी क्षेत्र में घूमना हो हम आपको घुमा भी देंगे और आपको स्थान पर पहुँचा भी देंगे अरे दीदी पहले आ तो जाइए फिर उसके बाद किराया भाड़ा तो होता ही रहेगा और मीटर मीटर की जानते हैं कि बिजली कि बिल आ थोड़ा गिरता ही है अपना भाड़ा जितने मीटर जाएँगी आपको उतना भुगतान देना पड़ेगा अब वह तो आप दूर ही जाएँगी अगर इलाहाबाद जाती हैं लगेगा अगर बनारस की तरफ़ जा रही हैं तो आपको और कम ही में हो जाएगा आइए पहले तो कहाँ जाना हैं आपको यह बताइए तो बनारस का भाड़ा लम सम आपको दो अढ़ाई सौ रुपये पड़ जाएगा इतनी महँगाई चली है कि आपको अब इससे कितने कम कट रहे हैं आप जानते हैं पेटरोल ख़र्च इतना महँगा हो गया है कि अब कोई नहीं हैं चलिए फिर भी सोचेंगे आ जाइए आप बाहरी हैं आपकी सेवा करना हमारा धर्म है आइए और भी किसी ऑटो वाले से बात कर लिजिए कि भाड़ा हम ग़लत ले रहे हैं तो आप बताइए कि हाँ यह इतना ले रहा है कि आप इतने ले रहे हैं अभी बात कर लीजिए अभी आते समय अभी बात कर लीजिए किसी से तो आप आइए समझी के बताएँ हैं अढ़ाई सौ रुपया लग जाना है अरे उतना दूर का आना जाना फिर आपको फिर तो कह रही हैं कि हमें दर्शन करने जाना है बाबा वैद्यनाथ के यहाँ जाना है सोचिए कि वहाँ का भी भाड़ा आपको नहीं लम सम कुछ तो पर ही जाएगा दो सौ अढ़ाई सौ लम सम आप भाड़ा उससे थोड़ा बहुत कम रहेगा ना त उतना ही रख लिजिए क्योंकि आप जिस क्षेत्र पर आकर आप मिर्ज़ापुर में खड़ी हैं मिर्ज़ापुर से जानती हैं बनारस कि भाई इतने हैं इधर पाछे भी देखती हैं उतना ही लम्बाई चौड़ाई हो जा रहा है लम सम आपका दोनों उतना ही पर जाएगा हाँ साढ़े तीन सौ रुपये पड़ेगा आइए आपको कोई दिक़्क़त नहीं होगी आपको अच्छे से ले जाया जाएगा लग अच्छे से पहुँचा दिया जाएगा आपको कुछ चीज़ की दिक़्क़त नहीं है और तो कहेंगी तो हम कुछ स्टाप आपके साथ भेज देंगे जो कि आपको अच्छे से यह शहर घुमा सके आपको बनारस